دہلی میں مختلف مذاہب ہیں اور عبادت گاہیں ہیں اُسی ہی کی طرح دہلی کے مختلف مذاہبوں کی مختلف کتابیں ہیں جو اُن کے یہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اُن کے مذہب ہے مذہب میں اور اُس ہی طریقے سے اُن کی اُن کی اُن کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے اُن کو مانا جانا جاتا ہے جیسے کہ اسلام کے لیے قرآن اور ہندوؤں کے لیے بھگوت گیتا ہے اور پُران ہے اور اور کے مسلمانوں کے لیے قرآن کے علاوہ حدیثی کتابیں ہیں تو اِن سب کتابوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور اِن کتابوں کو آپ کو کہیں پر بھی دہلی میں ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی